भारत में मेरा सब से पसंदीदा राज्य गोवा है और हमें यहाँ पर जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मशहूर मशहूर बीचें हैं बहुत ही अच्छे अच्छे देखने लायक़ दृश्य हैं यहाँ पे बड़े बड़े फॉरेन लोग भी आते है जिस से हम ने मिल कर उन से जान पहचान भी कर सकते हैं और यहाँ पे देखने लायक़ और तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हम यहाँ पर जाना पसंद करेंगे अगर हमें मौका मिले तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ की अच्छे अच्छे दृस्य को देखेंगे और कुछ सीखेंगे भी यहाँ पर बहुत ही प्राचीन चीन चीज़ें भी हैं मुझे मौका मिले तो मैं यहाँ जाना पसंद करूँगा